दिक्खो जि'यां में अज्ज पनीर दी सब्जी बनानी ऐ पैह्लें में बजारा पनीर आह्न्ना ऐ फिर ओह् पनीर ना जैदा टाईट होना चाहिदा ना जैदा ढिल्ला होना चाहिदा होर फिर पनीर कट्टना पैह्ले उस्सी धोना धोहियै फिर उस्सी कट्टना कट्टियै फिर ओह्दे बाद पैह्ले कड़ाही रक्खनी कड़ाही रक्खियै फिर तेल पाना अगर पनीर कोई फ्राई आह्ला पसंद करदा ऐ ते फ्राई करी लेआ ते नेईं ते अगर इ'यां बनाना ते इ'यां बनाई लेआ जां मटर पनीर बनाई लेआ लेकिन अस जैदा पनीर सिंपल गै पसंद करने आं फिर पैह्लें पनीर गी कट्टना कट्टियै फिर प्याज लैना प्याज कट्टना फिर टमाटर लैने पैह्लें प्याज़ टमाटर शैल करियै राह्ड़ लोआनी ओह्दे बाद बिच्च पनीर पाना पनीर पाइयै फिर उ'नेंगी शैल ग्रेवी बनाइयै ते पनीर गी त्यार करना अगर पनीर च नमक बगैरा अगर जैदा होई जा थोह्ड़ा जेहा पानी पाई लैना ते अगर जे स्हेई पूरा त्यार होई जाए ते शैल उस्सी राह्ड़ लोआइयै ते पनीर दी सब्जी साढ़ी त्यार होई जानी हून में तुसें गी राजमाह् दे बारे च सनान्नी आं कि राजमाह् लैने कुक्कर च पाने ते पानी पाना ते उस्सी शैल बोआइल करी लैने पैह्लें पैह्लें उस्सी कोई दो तिन्न दो घैंटे बास्तै रक्खी लैने शैल उब्बली जाह्न फिर उस्सी असें गैस बंद करी ओड़ना फिर ओह्दे बाद च प्याज लैना लह्स्सुन लैना टमाटर लैने फिर असें ओह्दे बिच्च राजमाह् गी तड़का लाना पैह्लें तेल पाना फ्ही प्याज टमाटर प्याज ते लह्स्सुन भुनन्ना फिर ओह्दे बाद च टमाटर पाई लैने फिर राजमाह् गी शैल करियै घोटना फेरना फिर ओह्दे बाद च पानी पाना ते राजमाह् साढ़े त्यार होई जाने अगर बाई द वे कुसै टाईम इ'यां लगदा के सानूं राजमाह् च नमक जैदा होई जाऐ ते थोह्ड़ा जेहा आटे दा पेड़ा पाओ ते नमक घट्ट होई जंदा ऐ ते साढ़े राजमाह् बनियै त्यार होइयै न ओह्दे बाद च में तुसें गी हून करेले दी सब्जी बनान लग्गी आं पैह्लें करेले लेआने करेलें गी उप्परों छिल्लना छिल्लियै फिर उ'नें गी नमक लाइयै धुप्पा रक्खी लैना धुप्पा रक्खना थोह्ड़ी देर ता कि उं'दी जेह्ड़ी कड़ाह्बट कड़ाह्बट ऐ ओह् निकली जाए जिसलै ओह् कड़वापन उं'दा निकली जा फिर उ'नें दी प्याज बगैरा ओह् करना शूरना शूरियै ते फिर करेले भरने भरियै फिर तेल च उ'नें गी फ्राई करना फ्राई करियै जिसलै थोह्ड़े काले काले करेले होई जाह्न ते फिर उ'नेंगी उतारी लैना उतारियै साढ़े करेले बी त्यार होई जाने जां फिर हून जि'यां भिंडी दी सब्जी ऐ भिंडियां नू भिंडी गी असें ओह् करना ऐ पैह्ले धोई धाइयै थोह्ड़ी देर रक्खना ऐ फिर उस्सी कपड़ा मारियै भिंडियें गी सकाई लैना सकाइयै ते भिंडियां जां गोल कट्टी लैओ जां लम्मियां कट्टी लैओ अस भिंडियां जैदा लम्मियां कट्टने आं लम्मियां कट्टियै फिर दो त्रै प्याज लैने ओह् बी कट्टने फिर ओह्दे बाद भिंडियां कट्टियै प्याज कट्टियै फिर टमाटर लैने फिर अम्ब चूर लैना फिर असें कड़ाही लैनी फिर तेल पाना फिर पैह्लें असें थौह्ड़ा जेहा प्यााज भुन्ना प्याज भुन्नियै जिसलै थोह्ड़ा प्याज लाल होई जाए फिर असें ओह्दे बाद च भिंडी पाई ओड़नी भिंडी पाइयै टमाटर बी ओह्दे कन्नै गै सु'ट्टी ओड़ना भिंडी टमाटर पाइयै फिर असें ओह् करना नमक पाना हल्दी पानी मर्च पानी मसाले पाने फिर पाई पुइयै ते साढ़ी भिंडी बी त्यार होई जानी फिर ओह्दे बाद जि'यां अस चौल बनान्ने आं चौल गी दिखदे रौह्ना जैदा ग'ली बी निं जाह्न ते कच्चे बी निं होन जि'यां पानी उब्बले ते चौल पाई ओड़ने जिसलै पानी चौल साढ़े ग'लने ते असें परतियै साढ़े चौल त्यार होई जाने अजकल्ल कुक्कर ते चौल खाने बी निं चाहिदे क्योंकि ओह् गैस करदे न इ'यां चौल ते इ'यां गै बनाने चाहिदे पानी बोआइल करियै बिच्च चौल पाने ते इ'यां बनान्ने चाहिदे न ओह खराब निं लगदे जेह्डे कुक्कर दे चौल होंदे न ओह् गैस करदे न कन्नै जि'यां अस आटा गुनन्ने आं पैह्लैं आटै छानन्ने आं फिर गुनन्ने आं फिर पानी पान्ने आं फिर आटा गुज्जी जंदा ओह्दे बाद असें फुल्का बनाना जे कुसा ने परौंठियां खानियां होन ते अस परौंठियां बी बनाई लैन्ने पर परौंठियां बी जैदा निं खानी चाहिदियां ओब्बी सेह्त बास्तै हानिकारक होंदियां न जैदा असें फुल्का गै खाना चाहिदा ओह्दे बाद जि'यां हून टींडे होंदे न टींडे दी सब्जी बनांदे न लोक बजारों टींडे आह्न्ने पैह्लें उ'नें गी धोना फिर असें टींडें गी ओह् करना उप्परों छिल्लना छिल्लियै ते पैह्लें कड़ाही च तेल पाना ते टींडे फ्राई करने टींडे जिसलै फ्राई करने ते ओह्दे बाद उ'नेंगी बाह्र कड्डी लैना फ्राई करियै फिर असें प्याज चीरना टमाटर चीरने उ'नेंगी शैल करियै ना मिक्सी च ग्रैंडर करी लैना उं'दा मसाला फिर असें कड़ाही च पाना ते मसाला साढ़ा त्यार होई जाना फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े टींडे फ्राई कीते दे होंदे न ओह् सु'ट्टने फ्ही नमक मिर्च हल्दी पाइयै साढ़े टींडे त्यार होई जाने बाद बिच्च असें धनियां पाना अगर नमक थोह्ड़ा जैदा लग्गे ते थोह्ड़ा पानी पाइयै ते ओह्दी कढ़ी बनाई लेई ते नेईं ते सुक्के सुक्के टींडे बी शैल बनी जंदे सारी सब्जियां बनान्ने आनी चाहिदियां न अस सारी सब्जियां ना नेईं बी जिस्सी थोह्ड़ा बौह्ता पता लग्गे ते ओह् बी बनाई लैनी चाहिदी ऐ जि'यां हून कोफते बनांदे न बेसन दी कढ़ी दे ओह्दी बी लोह्की लैनी उस्सी शूरना ते बेसन पाइयै ओह्दे कोफते कड्ढी लैने ओह्दे बाद च बेसन पाना तेल पाना कड़ाही च ते प्याज पाना ते बेसन भुन्नी लैना ते देहीं पाइयै ते कोफते दी कढ़ी बनाई लैनी देहीं पाना ते बाद च कोफते पाने जिसलै कढ़ी गड़की आई ते धनियां पाइयै ते कढ़ी बनी जंदी